हेलो

बोलियौ की भेल अहाँकेँ हँ हँ की भेल बोलियौ हँ बच्चाके तबियत खराब हए तऽ बच्चाके अहाँ देखरेख करियौ बच्चाके जे तबियत खराब भऽ गेलै तऽ अहाँ देखरेख नहि करलियै अहाँ यहाँसँ जे छै से हमरा तखनसँ बिना अहाँ ने देखियौ बच्चा केना छै से हँ हँ तऽ बच्चाके तऽ हम लय अयबै लेकिन अहाँके जे इस्कुल अहाँके इस्कुलमे सुविधा नहि छै बच्चाके देखरेख करैके छै तऽ हमरा तऽ यहाँ बच्चा ठीके छलै तऽ वहाँ जा कऽ फेर की भऽ गेलै केना भेलै से अहाँ देखरेख नहि केलियै वहाँपे बच्चाके इस्कुलमे बच्चा तऽ यहाँ ठीके छलै तब ने हम भेजलहुँ हेँ तऽ ओ बच्चा तऽ हमर ठीक रहै हम आबै छी हम लय आयब अहाँ लेकिन ता याबत हम नहि एलहुँ देखरेख करू बच्चाके बुझलियै हम आबि रहलहुँ आ

हँ हँ ठीक हइ हम आबि रहली हन जे अहाँके व्यवस्था हुए से वहाँ देखरेख करियौ हम आबि रहलहुँ हन बच्चाके लेल बुझलियै अहाँ हमरा बच्चाकेँ सुरक्षासँ रखब अच्छासँ राखब हम आबि रहली हन देखरेख करब हम बुझलियै अहाँ देखरेख नहि केलियै की भेलै से नहि पहिले ही यहाँ तऽ अच्छा रहै बच्चा बच्चा अच्छा रहै वहाँ जा कऽ की भेल केना भेल बच्चा तऽ यहाँ ठीक ठाक रहै तब ने बच्चाकेँ भेजलियै वहाँ केना की भेलै देखरेख करियौ अहाँके काम हइ देखरेख